जी हाँ मेरी पसंदीदा योग मुद्रा निद्रा मुद्रा है क्योंकि निद्रा मुद्रा में हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है